ہلو جی کون جی ہاں علیگڑھ پبلک اسکول کا پرنسپل بول رہا ہوں جی بتائیے آپ کو کیا آپ کی کیا خدمت کروں اچھا اچھا کتنے ایک ہفتے کی چھٹی چاہیے تو آپ کا بچہ بچے کا نام کیا ہے کس کلاس میں پڑھتا ہے اچھا کون سی کلاس میں ہے وہ اچھا عبد الرحمٰن ہاں میں اس بچے کو جانتا ہوں یہ بچہ تو آپ کا پہلے ہی بڑی چھٹیاں کر چکا ہے اور تھورا شرارتی بھی ہے تو تو اب ابھی چھٹی دینا بڑے بڑا مشکل ہے کیونکہ اگزام بھی آنے والے ہیں امتحانات بھی آنے والے ہیں بچے کے اور میں چھٹیاں دے دوں گا تو وہ اس کی پرفارمینس کمزور ہو جائے گی اور آپ اپنے بچوں کو تھوڑا دھیان دیجیے کیونکہ وہ پریشان مطلب دوسرے بچوں کو پریشان بہت کرتا ہے وہ میں نے ایک شکایت بھی بھیجی تھی پتہ نہیں اس نے آپ کو دکھائی کہ نہیں دکھائی اچھا تو آپ ایک کام کرئیے گا تو آپ ایک

آپ ایک کام کریے گا کہ کل تو چھٹی ہے بھیا دوج کی تو آپ ایک کام کریے پرسو آ جائیے گا اپلیکیشن لکھ کے لائیے گا اور ان کی جو کلاس ٹیچر ہیں ان کا نام ہے اکبر اکبر سر تو ان کو آپ ہینڈ ٹو ہینڈ دے دیجیے گا تو وہ وہی آپ کی آپ کے بچے کی چھٹی کو کنفرم کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بچے پر تھوڑا آپ دھیان دیجیے ٹھیک ہے السلام علیکم